में इक हाउस वाइफ ऐं इन्ना टाइम निं होंदा मेरे कोल कि में ट्रैक उप्पर जाई सकां पैह्लैं में कोआरी ही ते ट्रैक उप्पर जाई सकदी ही अपनी स्हेलियें नाल हून स्हेलियां वी ब्याह् करी लेदा उनैं वी अपने अपने जीवन च ब्यस्त न ओह् ते असीं बी ब्यस्त न साणु वी निं टाइम मिलदा कि असें ट्रैक कर सकिये हून कदे छे म्हीने साल दा इक ट्रैक जाने गी मिली जंदा ऐ जेह्दे नाल अपनी फैनी फैमली कन्नै जन्ने न असी और ठीक ठाक ट्रैक करियै आई जन्ने स्हेलियां कन्नै हून कोई इतना उंदे कन्नै कोई बास्ता निं रेहा ते हून अपनी अपनी जिंदगी च बिजी न ते ट्रैक ते हून बौह्त घट्ट ही करने पैंदे